वैसे तो हमे हर चीज़ से फायदे और हर चीज़ से नुकसान होते हैं लेकिन अब तक मेरा सबसे खराब अनुभव फेस क्रीम का था फेस क्रीम का उपयोग मैं अपने फेस की अच्छे के लिए कर रही थी की बहुत ज़्यादा मैंने उसके बारे में सुना था कि वह फेस क्रीम बहुत अच्छी है उससे आपका चेहरा ग्लो करेगा चेहरा चमकेगा चेहरे की दाग धब्बे हट जाएंगे रिंकल्स हट जाएंगे लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं लेकिन वह फेस क्रीम ने मुझे इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया कि जहाँ मेरा चेहरा साफ सुथरा था मतलब जिस पर कोई दाग धब्बे नहीं थे तो वहीं वह फेस क्रीम क्रीम को उपयोग करने से दाग धब्बे आ गए झुर्रियाँ आ गई तो वह फेस क्रीम इतनी ज़्यादा गंदी थी मैंने देखा की कहीं उसका एक्सपायरी तो नहीं वह गई थी एक्सपायर होने के कारण दाग धब्बे आए हो पर एक्सपायर भी नहीं थी वह एक्सपायर भी न होने के कारण उस फेस क्रीम का उपयोग करने से मेरे चेहरे को जो ख़राबी हुई है इस कारण से मेरा वह सबसे ख़राब और घटिया अनुभव था जिसको मैं आज तक नहीं भुला पाई और मैं लोगों को भी बताती हूँ की फेस क्रीम वगैरे पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए प्रकृतिक चीज़ों का उपयोग करो और अब प्रकृतिक चीज़ों से अपना चेहरा चमकाओं यह फेस क्रीम हो गया फेस पैक हो गया यह सब चीज़ें ख़राब होती है इनसे फायदा तो कुछ को होता होगा कुछ को नहीं होता होगा लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है नुकसान ही होता है तो फेस क्रीम वाला मेरा अनुभव इतना ज़्यादा रहा की मुझे आज तक याद है और पता नहीं कब तक याद रहेगा और उसकी द्वारा हुए नुकसान को मैं अब तक ठीक करने के पीछे लगी हूँ क्योंकि मेरा चेहरा अब तक साफ नहीं हुआ कहाँ मेरा चेहरा कितना अच्छा साफ सुथरा चमकता था उसको और ज़्यादा चमकाने के चक्कर में मैंने उसको दाग धब्बे से भरपूर कर दिया तो फेस क्रीम से तो अब दुबारा मैं उसको छुना भी नहीं चाहूँगी तो यह मेरा सबसे घटिया अनुभव था